आमतौरपर हम अपनऽ यात्रा जाइसँ पहिले किछु दिन पहिले सोचै छिए कि कोना कऽ जाना छै कहाँ जाना छै की की लऽ कऽ जाना छै जकरासँ हमरो कोइ यात्रा करै खातिर कहीँ जाइ छिए तऽ हम आरामसँ घुमि सकी कोइ दिक्कत हमरा नहि हुअए जाहिसँ कि हम जाइसँ पहिले सोचै छिए कि कहाँ जाना छै डिसाइड करलिएकि हँ नेपाल जाना छै अबै तब नेपाल जेबै तऽ हमरो आवश्यक समानसब पैकिङ्ग करबै की की लऽ जाना छै टिकट लेले छी आओर अपनो सारा प्रूफ लऽ लै छी ताकि हम दोसरो देश जाइ रहलऽ छिए तऽ फेर ओकरो बाद हमरो आओरके दिक्कत नहि हुअए अपनो प्रूफके कुछ प्रॉब्लम हो जाइ तऽ दिक्कत हो जाइ तऽ जाहिसँ अपना आधार कार्ड लेले छी पासबुक पासपोर्ट साइज फोटो लऽ लै छी सबचीज लऽ लै छी हम जे जरूरी छै अपनो कपड़ा लत्ता सबचीज लऽ लै छी ताकि हमरो बादमे दिक्कत नहि हुअए आओर ट्रेनमे जाइ वास्ते टिकट बुक करि लै छी पहिले अपनो मोबाइलसँ ताकि हमरा घुमैमे टिकट लए घन्टी चारि घन्टी दिक्कत नहि हुअए कि हँ कहाँ बैठिए नहि बैठिए गाड़ीमे सीट नहि छै ट्रेनमे आब की करिए कोना कऽ जाइए नहि जाइए ई सब चीज सोचि लै छिए पहिले आरामसँ जाइ छी ताकि हमरो दिक्कत नहि हुअए आरामदायक आरामदायक हमे करैलए जे आरामसँ बैठिकऽ जाइए सीटमे कि दिक्कत नहि हुअए कोनो हमरा बैठि नहि जाइ सीटपर ताकि जाहिसँ सीट नहि मिलै जाइ घन्टी हमरा एहिसब खातिर हम पहिले आरामसँ टिकट अपना बुक करि लै छी ताकि जाइमे दिक्कत नहि हुअए